वर्तमानमऽ भारतमे जतय तक हम देखय छी तऽ नव नौकरीमऽ सेल्फ नौकरी मतलब जे स्वयं नौकरी केओ कऽ सकयए तऽ आइकाल्हि जे जेनाकि यूट्यूबर भऽ गेल कन्टेन्ट क्रियेटर भऽ गेल जेना आइकाल्हि सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम वाट्सएप एकर सभके बहुत चला चलती चलि रहल अछि तऽ ओहिमे जेनाकि यूट्यूब पर लम्बा या छोटा शॉर्ट भीडियो बनबैत अछि तऽ ओ यूट्यूबर कहलाबयए जाहिमे कि भीडियो बहुत अच्छा तरीकासँ बनाबैत अछि जकरा बहुत आदमी ई करइए छोट यूट्यूबर होइए पैघ होइए तऽ हिनका सभक कन्टेन्टसभ अभी पैसा कमा रहल अछि जेना कन्टेन्ट क्रियेटर भेल जेना आब अहाँ यूटूबरे छियै आब अहाँ कोन चीज पर वीडियो बनेबय तऽ ई लेल अहाँ सोचबय तऽ ओहिला एकटा छै कन्टेन्ट क्रियेटर तऽ जेकि अहाँके क्रिएट कएकऽ दऽ देत जे ई कन्टेन्ट पर अहाँकऽ बनेनाइ बनेबय तऽ ई एतय अच्छा लागत आओर ई पर बनेबय तऽ मतलब ई लागत जेना कॉमेडियन भऽ गेल तऽ जेना आब अहाँ कोनो कॉमेडी करैत छियै मतलब निम्न स्तर पर या उच्च स्तर पर ओकरा अहाँ ई नव नौकरी मतलब सोशल मिडियाके जेना कहलहुँ अभी यूट्यूबर इन्स्टाग्रामर फेसबुक ईसभ जतेक प्लेटफॉर्म छै ईसभ पर अहाँ अपन पोस्ट कऽके बहुत अच्छा इन्कम कऽ सकैत छी एकरा मतलब नौकरीके ओकरा सभके मतलब बहुत अच्छा इन्कम आयके रुपमे ईसभ काम करैत अछि